नमस्ते भइया हाँ बोलिए भइया क्या काम है हाँ बोलिए भइया बोलिए हाँ हाँ जी बोल रहे हैं मछली मार्केट से ही बोल रहे हैं कौन सी मछली चाहिए अरे यहाँ तो बहुत सी मछली है कौन सा चाहिए अरे रोहू है भाकुर है सिल्वर है वेल्स है सौरी है सिंघी है बाँगुर है आपसे कौन से चाहिए इसमें का देखिए थोक में चल रहा है एक चाली चल रहा है ऐसे फुटकर में हम लोग एक सौ साठ डेढ़ सौ बेच रहे हैं पर के जी और जो उसमें जो उसमें का जो बड़ा बाकुर है ओ एक सौ साठ चल रहा है और जो उसमें का और सिल्वर है एक सौ अस्सी है और बाँगुर लेंगे तो देसी वाली दो सौ रुपिया है और जो विदेशी वाली एक सौ अस्सी रुपिया है और जो सउरी बोलते हैं देहात में इसको ओई ओ भी एक सौ साठ रुपया है तो क्या होलसेल पे ले लेंगे या फुटकर के लिए लेंगे हाँ अच्छा अच्छा होलसेल चाहिए कितना चाहिए आपको कितने तक बीस के जी चालीस के जी या पचास के जी या एक कुंटल दो दो कुंटल कौन से कौन चाहिए एक ही वेराइटी या दो तीन वेराइटी जैसे एक बता सकते हैं ना कि जैसे हम भी अगर कहीं हमारे यहाँ विधिमान अब देखिए रहेगा ना तो आपको कब मिलेगा इसीलिए इस्टाक के लिए तो पहले भी चाहिए तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कि कौन सा चाहिए तो वो काश्ट का हम लोग वो वेराइटी का मछली रखते हैं सारे कस्टमर को देने के लिए

जी जी तो हम बताए ही दिए आपको जैसे रोहू है एक सौ साठ चल रहा है फुटकर में एक सौ चालीस में आपको पड़ेगा पर के जी और जो छोटी मछलियाँ हैं उनकी थुरुक अच्छी क्वालटी के हैं तो उनका थोड़ा रेट हाई है उसमें जो थोड़ा सा स्लो है उनका कम रेट है जैसी वेराइटी है वैसा उसका रेट है और आपको जब भी चाहिए आप एक दो घंटे पहले आप फोन करेंगे बुक कराएँगे आपका बुक रहेगा माल और आप आएँगे आपको जैसी वराइटी के चाहिए जो वेराइटी आप रखेंगे वो आपके नाम से पैक रहेगा जी हाँ आता है ना वो आता है जो थोक वाला रहते हैं उनको आता है उसमें और भी कई किराया रहते हैं जैसे सर आता है जैसे कम दूरी पे हुआ तो उसका किराया